हेलो बाजू हँ अच्छा अच्छा ओ तऽ राजनीतिके एतना घटिआकऽ देलनि जे चारिगो कुत्ताके दौनी नहि होइ छै तेना ई भाषण बात नहि बोलैके चाही हमरा लेकिन ई बहुत खराब केलनि हँ बिहारके बरबादीके कगारपर लऽ जा रहल छथि ई भूते ना भविष्यति ई नहि भूतमे भेल हइ नहि भविष्यमे होइके चान्स हइ लालू गिर गेल नीतीश गिर गेल कोइ बिहारमे जब घरे नहि जे बन्हलकै प्रदेशके कथी बान्हत बिहारमे बड़ा अराजकता नीतीश तेजस्वीके राजमे हइ तऽ पूरा भारतके कन्ट्रोल हुनकासँ सम्भव नहि हइ ईहो हाल छै तऽ ओ तऽ हिनकरा लाइटमे ला देलकनि ई अवसरवादी छथि जेन्ही देखै छथि खीर ओम्हरे बैठे छथि थिर ओ तऽ मनुष्य मात्रमे हइ लेकिन बी जे पी तऽ देखू जे समाजके पिछड़लसँ पिछड़ल आदिवासीके सर्वोच्च पदपर बना देलनि हँ राष्ट्रपति आओर सभ जातिके लऽ दऽके चलै छथि आओर नीतीशजी आओर लालूजी कतना चलै छथि तऽ ओतेक लोकके बेबस्था जब नहि रहै नहि नहि राष्ट्रपति नहि ई कांग्रेसके मल्लिकार्जुन ईसब जे नाराजगी व्यक्त केलनि कि नहि बजौलनि हँ राष्ट्रपति तऽ ओहिमेके सर्वोच्चे रहथि व्यवस्स्थापक रहथि हँ हँ अच्छा हर इन्सानसँ कहीँ चुकता होइ जाइ छै भूल होइ जाइ छै तऽ ई कोइ खास बात नहि रहलै आओर मोदीजीके राजमे देखू जे भारत विश्वगुरु विश्व सर्वोच्च मंचपर जा रहल हइ जवाब सवाल तऽ प्रजातन्त्रमे ई एक महत्वपूर्ण कड़ी हइ अच्छा ठीक हइ बहुत बहुत धन्यवाद